हलो हाँ बोलिए अच्छा अच्छा आप वो मतलब बेगूसराय घूमने ही आ रहें हैं या कुछ काम से आ रहें हैं

नहीं नहीं तो बेगूसराय मतलब आप घूमने ही आ रहें हैं या कुछ काम से आ रहें हैं सर अच्छा घूमने के लिए ही आ रहे हैं तो कितना तारीख़ को आने का प्रोग्राम बना है आठ तारीख़ को कल ही आठ तारीख़ को तो सर बुकिंग मेरा है आठ तारीख़ को तो मतलब किस टाइम में आइएगा आप आठ तारीख़ को नेक्स्ट टाइम मतलब दोपहर के आस पास अच्छा अच्छा और निकलना फिर आपको कब है ग्यारह बजे तक आपके पास टाइम है नहीं तो सही है सर हो जाएगा एरेंजमेंट हो जाएगा आराम से यहाँ पे बेगूसराय में आपको आस पास में घूमने के लिए पाँच छ जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं घुमाया जाएगा आपको पुरे टूड़ का जो है सो सर चार्ज आपको कितना आदमी आप आ रहें हैं कितना आदमी आ रहें हैं आप बोले कितना आदमी आ रहें हैं हलो अरे बोले कितना आदमी आ रहें हैं हेलो हाँ हाँ आवाज़ आ रहा है आ रहा है बोलिए अभी आ रहा है सही से नहीं नहीं हम पूछे कितना आदमी आ रहें हैं आप अच्छा अच्छा दो ही आदमी हैं तो दो ही आदमी में सर तो आपको छ हज़ार रुपया लग जाएगा हैं ठीक है और यहाँ पे बेगुसराय में छ सात जगह है वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा घुमाया जाएगा

और आपको शाम मतलब रात लगभग आठ नौ बज जाएगा घूमते घूमते नहीं नहीं ठीक है आपका वही बोले आठ आठ साढ़े आठ बजे लेटेसट नौ बजे तक आपको और आपको इस्टेसन छोड़ दिया जाएगा

ठीक है